मेरा नांऽ नरेंद्र चंद फादर नेम दर्शन कुमार में सराढ़ दा रौह्ने आह्ला आं में विलेज सराढ़ दा रौह्ने आह्ला आं और उत्थुआं बाद में इक चीज मतलब साढ़े कन्नै नमां बंदा चली आ साढ़े कन्नै नमां बंदा चली जा जिस बेल्लै तां अस नमें बंदे गी एह् सलाह् दिंदे कि अब्बल ते असें नुहाड़े कन्नै जाना होंदा जेकर नुहाड़े कन्नै नेईं गे अस ते भी अस नुहाड़े कन्नै नेईं गे अस जिसलै असें थोह्ड़ी हैल्प करना होंदी नुहाड़ी जिस सखाना होंदा कि भाई प्हाड़ी एरिया थोह्ड़े आस्तै जायां जा आस्तै आस्तै जायां थोह्ड़ा उप पत्थर पुत्थर बड़े डिग्गदे होर थोह्ड़ी थोह्ड़ी लेस लूस बी औंदे ते होर प्हाड़ियै एरिये गी थोह्ड़ा आस्तै चढ़ना ते एह् होंदा स्लिप बी होंदी ते आस्तै चढ़ना होर डर बड़ा होंदा प्हाड़ी लाकै च कोई रिछ होंदा कोई मिरग होंदा होर कन्नै जेल्लै प्हाड़ी लाकै च जाना होंदा भी असें कन्नै पैट्रोल पाए दा होंदा बस्हाठिया जेह्कियां घट्ट थ्होंदियां जेकर थ्होई बी जान तां गि'ल्लियां होंदियां जां सुक्की सुक्कियां नेईं थ्होंदियां भी जेकर प्हाड़ी लाकै च जाना भी असें ऐक्सपिरियंस उनें ई देना ते जिस बेल्लै अस जा दे तां जेल्लै प्हाड़ी लाकै गी जा दे अस ते भी थोह्ड़ा उत्थै रिच्छें रुच्छें दा बड़ा डर होंदा केह् आखदे चित्तरा होई गेआ जि'यां चित्तरें जेह्ड़े उत्थै बांदे सांदे चलदे एह् बी कोई दिक्खना होंदा कि प्हाड़ी एरिया अगर च जेल्लै गेआ आदमी अपने घुम्मने घाम्मने गी ता भी अपने पैट्रोल कन्नै पाना पूरा सिस्टम रुट्टी रट्टी कन्नै पानी चाहिदी ते भी जेल्लै रुट्टी कन्नै निं पाई दी ते बंदा फाकै मरी जंदा रुट्टी नेईं मिली जेल्लै गे अस पुज्जी गे असें पेट्रोल पट्रूल कन्नै पाना चाहिदा भी अस जेल्लै प्हाड़ी एरिये गे असें पैट्रोल पट्रूल सब किश समान कन्नै पाना चाहिदा जिसलै इ'यै सलाह् दित्ती उ'नें ई कि तुस जाओ भाई ते कुतै आस्तै आस्तै जाएओ रस्ते प्हाड़ी एरिये च ओह् थोह्ड़ा प्हाड़ी एरिए च आस्तै आस्तै जाएओ राम कन्नै भी बांदरें बूंदरें दा बड़ा डर ऐ प्हाड़ी एरिये च बांदर होई गे चित्तरे होई गे रिछ होइये जियां गिद्दां गुद्दां होई गेइयां इक दिन भी पता चलेआ जेल्लै अ'ऊं कन्नै नेईं गेआ तां उत्थुआं बाद अस गे तां जिसलै प्हाड़ी एरिये च गे बांदरें दा बड़ा डर होंदा ते बाकी आस्तै चलना चाहिदा कोई हाड़ हूड़ होंदा बरखा बुरखा होंदी जिसलै लैना पेई छत्तरियां छुत्तरियां कन्नै पाई लैनियां नेईं तां बरखै बुरखा च बंदा सिज्जी जंदा बंदा ठूरी जंदा जेल्लै प्हाड़ी लाकै च जेल्लै बर्फ बुर्फ पौंदी जेल्लै बर्फ बुर्फ पौंदी तां बंदा ठुरी जंदा कन्नै पैट्रोल पट्रूल पाई लैत्ता जेह्कियां जरूरी चीजां लेह्खड़ियां लुह्खड़ियां पाई लैत्तियां भी अस गे जिसलै सब समान कन्नै पाया ते भी भी बापस आई गे जिसलै भी तैह्लूं तैह्लूं